ہیلو یہ کیا آپ سویگی کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں

جی جی میں شہزاد احمد بات کر رہا ہوں جی جی ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ایک آڈر کیا تھا لیکن پھر وہ آڈر منسوخ کر دیا تھا میں نے

جی لیکن مجھے میرے پیسے واپس نہیں ملے ہے جی جی تو میں جاننا چاہتا ہوں آخر کب تک میرے پیسے میرے ایپ والیٹ میں واپس آئیں گے جی جی کیا دو گھنٹے لگیں گے کیا نیٹ ورک پرابلم ہے اچھا تو کیا آپ شیور ہیں دو گھنٹے میں میرے پیسے میرے ایپ والیٹ میں واپس آ جائیں جی جی دراصل وہ میں نے سویگی سے کوئی نہ کوئی چیز آڈر کرتا رہتا ہوں تو برائے مہربانی آپ میرے پیسے میرے ایپ والیٹ میں واپس کرنے کی مہربانی کریں جی جی بہت بہت شکریہ